ہاں مجھے ٹنکی کا پانی ملتا ہے نل کا پانی نہیں ملتا اگر نل کا پانی ملتا تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی ٹنکی کے پانی سے کٹاڑوں جراثیم مطلب بہت ساری بیماری ہو جاتی ہیں اور نل کے پانی سے ایک مطلب نل کا پانی بہت فائدے مند ہے